मेरे पास लकड़ी की दुक़ान है सागवान की लकड़ी बिकती है आप लेंगी

हाँ तो आपके पास में है दुक़ान देख लो बनवा लो जो बनवाना हो सागवान की लकड़ी महँगी मिलती है हाँ तो आकर देखिए सागवान की लकड़ी महँगी मिलती है दो हज़ार की मिलेगी एक बेड की लकड़ी नीम की ले लीजिए लकड़ी आम और नीम की लीजिए जो पैसा सामान अच्छा लोगी तो पैसा भी अच्छा लगेगा ना कितना कम कर दें सौ पचास कम होगा इससे ज़्यादा थोड़ी कम होगा वह महँगी लकड़ी आती है सब बाहर से अब बेचना है ओ आइए लीजिए देखिए ताकि यह लेना और किसी चीज़ की लकड़ी ले लो सस्ती में लेना है तो शीशम की लकड़ी अच्छी पड़ेगी सब शीशम की वह अच्छी लकड़ी रहती है पक्की लकड़ी होती है शीशम में रहता है हाँ तो लकड़िए इसकी महँगी मिलती है ना मज़बूत रहती हैं यह सब लकड़ियाँ घुन नहीं है हँ तो आइए तो पहले दुक़ान पर समझकर फिर देखते हैं कितना कम कर सकते हैं कम कर देंगे सौ दो सौ रुपया कम कर देंगे और क्या नमस्ते